आं ते इंडियन फैशन दे बारे च में सनाना तुसेंई जेह्ड़ा पैह्लै साढ़ा इंडियन फैशन होंदा हा जेह्ड़े पैह्लै साढ़े जमाने दे कपड़े कि'यां कि'यां पांदे साढ़े मतलब नैशनल जि'यां नैशनल गेम इ'यां गै साढ़ा इंडिया दा इक लुक होंदा हा कपड़े दा जि'यां के तोस साऊथ आह्ली साइड़ चली जाओ उत्थै केह् पांदे लोक धोती कुर्ता एह् पांदे लोक अज्ज दे टैम च पांदे अज्ज दे टैम च बी पांदे उं'दा कल्चर ऐ अपनी अपनी स्टेट दा कल्चर होंदा ऐ हून जि'यां कि साढ़ा अस रौंह्ने आं नार्थ आह्ली साइड हून साढ़े ते जम्मू दे लोक केह् करदे डोगरी ओह् पजामा कुर्ता पांदे जेह्ड़ी जनानी होंदी ओह् तम्बी ओह् सलवार कमीज ऐ पांदी कश्मीर आह्ली साइड चली जाओ तुस भुर्के शुर्के पांदे ठंड क्योंकी ठंड उत्थै जादा होंदी इंदा एह् कल्चर ऐ अपनी अपनी स्टेट दै एह् कल्चर होंदा ऐ पंजाब आह्ली साइड़ दिक्खो पंजाब बेच अपना अपना कल्चर ऐ हर साइड दा अपना अपना कल्चर होंदा अपने अपने होंदे फैशन होंदे अपने अपने इ'यै फैशन इसी गै आखदे कल्चर इंड़ियन कल्चर बल्ड बिच फेमस ऐ लोक बाह्र दे लोक साढ़े इंडियन कल्चर ओह्दी ओह् करदे ओह्बी पांदे उत्थै ते हून में तुसेंई सनाना कि बट ओह् अज्ज दे टाइम बिच इंडियन फैशन घट्ट घट्ट होई जा दा ऐ कैह्ली होई आ दा घट्ट घट्ट की होई जा दा कि जदूं दा वैस्टरन कल्चर साढ़ा वैस्ट्रन फैशन आई गेदा निं हून लोक अजकल तम्बी कुर्ते दी जगह् पैंट शर्टां पा दे ठीक ऐ पैंट शर्टां पा दे अज्ज कल कुड़ियां बी पैंट शर्टां पा दियां सारा किश मतलब फैशन जेह्ड़ा पैह्लै साढ़ा कल्चर हा साढ़ा कल्चर ऐ डुब्बी जा दा डुब्बी जा दा ऐ अज्ज कल मतलब जागत दिक्खो मुड़े दिक्खो बंदे दिक्खो अज्ज कल उ'ऐ पैंट शर्ट पैंट शर्ट पैंट शर्ट सारा पहनावा वैस्ट्रन जा दा ऐ वैस्ट्रन कल्चर आइ गेदा दा इत्थै ठीक ऐ लेकिन जेह्ड़ी इंडियन कल्चर हा ओह् इंडियन अपना कल्चर होंदा हा मतलब लोक दिखदे हे तमीज इज्जत संस्कार साढ़े कोल स्हेई चीजां अज्ज दिक्खो तुस कुड़ियां निक्की निक्की कुड़ियां बड़ी बड़ी कुड़ियां निक्के निक्के शार्ट ड्रैस पा दियां ठीक ऐ जमाना गै चेंज होई गेदा फैशन मतलब वैस्ट्रन फैशन गै पूरा लेई लेदा पर में चाह्ना थोह्ड़ा कि वैस्ट्रन फैशन बी अच्छा ऐ ठीक ऐ बट डिसीपलिन कन्नै पाओ फट्टी दी पैंट तुस सनाओ ओह् फट्टी हून अस पैह्लै पैह्लै जमानै फट्टे दे कपड़े सींदे हे उसी बट अज्ज केह् ऐ अज्ज आपूं गै फाड़ा दे आपूं गै पा दे ठीक ऐ एह् चीज अच्छी निं ऐ मतलब फैशन अपना अपने कल्चर गी भुल्लो निं हून जित्थूं में जम्मू दा कपड़े लैन्ना होन्ना उद्धर जम्मू इक दकान ऐ जम्मू फैशन जम्मू मतलब फैशन अपना अपना कल्चर गी जम्मू फैशन बड़ा अच्छा उद्धरूं हर इक टाइप दे कपड़े लब्भी जंदे सस्ते कपड़े लब्भी जंदे कुर्ता पजामा लब्भी जंदा ठीक ऐ पैंट शर्टां बा अच्छी लब्भी जंंदियां डिसिपलीन आह्ले कपड़े लब्भी जंदे बड़े अच्छे कपड़े लब्भी जंदे ते उ'ऐ ऐ कि डिसिपलीन कन्नै कपड़े पाओ अच्छे कपड़े पाओ फट्टे दे नेईं पाओ ठीक ऐ ते जेह्ड़ी जनानियां ओह्बी सलवार कमीजां पाए ओह् बी शैल शैल पैंट शर्टें घट्ट करन वैस्ट्रन कल्चर थोह्ड़ा घट्ट करन इंडियन कल्चर बधान